हमरासभके एगो नवका बान्ह बनलै हन नवका बान्ह बनलै हन हेवी बान्ह ताहि बान्हपर बहुत लूटपाट करै छै धियापुतासभ लगमे काट कौरीसभ ताहिपर अहाँसभ कनि ध्यान दियौ जाहिपर लूटपाट नहि होय बेरोजगारीसभ छै ताहि दुआरे एना लूटपाट करै छै जँऽ ओसभ रोजगारी रहतै तऽ ओसभ ला लूटपाट करतै मारिपीट थोड़बे करतै से ओहिसभपर अहाँसभ कनि ध्यान दियौ नवका बान्हपर बहुत लूटपाट करै छै मारपीट करै छै छौड़ा लफंगरसभ तऽ जाँय ओकरासभके रोजगार नहि छै जाँय ओकरासभके काज धन्धा नहि देने छियै तैँ तैँ ने ओसभ ओना करै छै आ जऽ तैँ बेरोजगारी छै तैँ ने ओसभ लूटपाट करै छै मारपीट करै छै किछो करै छै किछो करै छै ककरो कोनो चीज उजारि पुजारि लै छै जँऽ रोजगार देबै तखन तऽ ओसभ अपना रोजगारमे लागि जेतै तब तऽ ओसभ नहि ओना करतै तब तऽ ओसभ मारपीट नहि करतै उजार पुजार नहि करतै ताहि बातपर अहाँसभ कनि ध्यान दियौ ताहिपर जे ध्यान देबै तखने ओसभ सुधरतै नहि तऽ ओसभ ओनाहिते लूटपाट करबे करतै ओनाहिते हेबे करतै